ہلو سر آپ نیشنل پنجاب نیشنل بینک سے بات کر رہے ہیں سر مجھے اپنا اکاؤنٹ بند کروانا تھا سر میرے دو تین مہینے سے نا میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے چلے جا رہے ہیں تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں کٹ رہے ہیں

ٹھیک ہے فائیو نائن سکس ٹو ایٹ فور تھری سیون سیون اچھا تو سر مجھے یہ بند ہی کروانا تھا اپنا اکاؤنٹ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا جی تو سر یہ میرا اکاؤنٹ کتنے دن لگیں گے اس کو بند ہونے میں اچھا سر اس میں میرا کچھ اماؤنٹ بھی تھا تو وہ مجھے کیسے واپس ملے گا ٹھیک ہے سر

جی تھینک یو سر